दा मा खालामबावनो जोंना बेंथल जायगायाव बिराद गाज्रि गाज्रि थाव फानो जिबन थाव बायनानै फोन्दोंमोन आं दाना खर'सो साग्रा जाबाय मोजाङानो नङा दानिया बयबो बेखौनो गाज्रि मोननानै फोनला दानिया माबा नारेंखल थावसो फोननांगौलायनो बिदि होननानै खिन्थादों सोरबा जिबन फोनो सोरबा माबा मा होनो मोनलायो रा बोरैबा मोनसे नाम दंमोनहाय बेखौबो फोनो दा आं दा हले फोनला माबाखौबो जिबन थावखौबो फोनला गाज्रिसो बयबो गाज्रि होननायखाय दा फोनला आङो दा नारेंखलखौसो फोनसाबला बायबाय नारेंखलाबो मोजां नङा माथो बोरैबा बोरैबा माबा आमथा आमथि खानायफ्रासो मैला जायो बिदिखौबो फोनजाया माथो दानिया जोंहा माबायदि थावखौ फोननांगौ बेखौ सोरबा मोजां खिन्थाबा बेखौनो लायनसोलाय जों साबोनाबो गाज्रिबो दं मोजांबो दं साबोनाबो बेवनो सिथर सिला जाग्राबो दं गाज्रि गाज्रि साबोन गाज्रि गाज्रि थावखौनो फानलाबायथारो ओंख्रि जाग्रा थावाबोथ' थाव गुबैआ दाना जाद मोननै दङ मोनसेया दामा बारा मोनसेया दामा खम बे दाम खमानो ओंख्रियानो थावा ओंख्रियानो गाज्रि ओंखायनो बे दाम बाराखौसो बायनानै जायो जों इसे एनै बेबायदिनो हारसाफ्रा थगाय थसि फानो थगाय थसि थगायनानै हरो गाननाय जोमनायबाबो थगायना हरो खुन्दुं मायदिफ्राबो बिदिनो दाख्लै रासो लायलायबाय आङो रासोआबो थाल्ला जि खायबायबो सिख्रब सिख्राब जाजोबबाय बेनो सयस' सादस' गाहाम लायो बिदि हारसाफ्रा मा इसे थगायनो हागौ जाखो बर' मानसिफोरखौ बर' जाम्बि जाम्बाफोरखौ हारसाफ्राबो नोगोद थगायलाबायनानै बायदिसिना थगायनानै फानो दाम बारा बारानो बिराद जालला खालामनानै होबाय जोंखौ जों जाम्बा जाम्बियानो जोंनि गामि खना नालाय हारसा गैया मा गैया खना खनि उन्दैफ्राबो रावबो हारसाबो रोङा उबो रोङा होननायबादिसो लेखा गोरों मेट्रिक फासबाबो हारसा रोङा जोंनिथिंजाय जि जाम्बा जाम्बि जानानै दङ लेखा रोंबाबो